हाय सर गुडइवन्हींग सर म्हजें नांव मलीका काणकोणकर सर हांव काणकोण म्हालांतल्यान उलयतां सर काल हांवें ओलांतल्यान एक कॅब वूक केल्ली ती कॅब म्हाका काणकोण साकून पणजे व्हरपाक आसली सर कांय कारणांक खातीर ती कॅब म्हाका रद्द करची पडली सर काल दनपारां म्हजो बाजारान गेल्ल्या कडेन अपघात घडलो आनी त्या अपघाताक म्हज्या पांयाक बरीच दुखापत जाली आनीक दुखापत जाल्ल्या कारणान दोतरान म्हाका सांगलें की म्हाका रेश्ट करचें पडटलें आनी त्या कारणान म्हाका फाल्यां पणजे वचपाचें रद्द करचें पडलें देखून हांवें ती कॅब रद्द केली पूण सर जेन्ना हांवें कॅब बूक केल्ली त्या वेळार हांवें कांय अेडवांस पे केल्ले आनीक म्हजें टोटल रक्कम साडेचाड हजार जातली तितूंतली तीन हजार हांवें अेडवांस पे केल्ले सर आनी आयजच्या ह्या स्थितीन सर तें तीन हजार म्हटल्यार म्हज्या खातीर खूब अशें देखून सर हांव तुमचे कडेन मागतां की जो अेडवांस हांवें कॅब एजन्सीक पे केल्लो तो म्हाका तुमी रिफंड करचो सर हांव जाणा की एजन्सी खूब नामनेची आसा खूब प्रसिद्द आसा कोणूय हाचेर फकाणां करपाक शकना आनीक सर म्हाजें रिजन वेलीड आसा सर हांवें हांवूंय ओलाचे खूब अं फायदो करून घेता हांव खूब बूक करतां ओला तशेंच आमकां सामकें आदाराक पावता ओला तशींच उबर तेन्ना सर हांव तुमचे कडेन मागतां की ह्या फावटीं म्हजें खरेंच वेलीड रिजन आसा तें समजून तुमी म्हजो पयशे रिफंड करचे तेन्ना सर हांव तुमचे कडेन आस्त बाळगितां की तुमी म्हजें रिजन आयकून म्हाका म्हजें पयशे रिफंड करतले देव बरें करूं